राजस्थान में शिक्षा जी क्वालिटी में योगदान करणु वारा मुख्य कारणु जेके आहिनि उहा आहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड जेको विद्यार्थी लाइ नियम ठाहे करे परीक्षार्थिनि जी परीक्षा साल में हिकु भेरो वठंदो आहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोड ॾह क्लास ऐं ॿारे क्लास जी परीक्षा वठंदो आहे जंहिंजे जंहिंजे करे राजस्थान जा विद्यार्थी पूरी तरह सां तयारी करे परीक्षा ॾींदा आहिनि हिन परीक्षा में सीबीएसई खां वधीक कोर्स मुश्किलु हुअण करे राजस्थान मां ॿार सुठी क्वालिटी जी शिक्षा प्रप्त कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी परीक्षा में पास थियण लाइ सुठी महिनत करे उन विषय जी जानकारी प्राप्त कंदा आहिनि राजस्थान संस्कृति जो प्रभाव बि ॿारनि खे पवंदो आहे जंहिंजे करे उहे ॿार छाकाणि त राजस्थान में काल्ह कारख़ाना ऐं फैक्ट्रियुनि जी कमी आहे इन करे सभी छात्र जेका आहिनि उहे पढ़ाईअ में रूचि रखंदा आहिनि ऐं उहे सभी ॿार पढ़ाईअ में रूचि आहिनि लाइ रखंदा आहिनि ताक़ी उन्हनि खे पढ़ी लिखी करे नौकिरी करिणी आहे हिन करे सभी नौकिरी प्राप्त करण लाइ पढ़ाई कंदा आहिनि ऐं सुठे मार्कुनि सां परीक्षा में पास थींदा आहिनि